हाँ नमस्कार नमस नमस्कार हम यह कहे रहे थे कि मुझको एक मोबाइल लेनी है एंड्रॉइड फोन लेना है करीब दस हज़ार के बजट में कोई मोबाइल है आपके पास

क्या इसकी मतलब ख़ासियत क्या है इनकी इनकी थोड़ा बताइए बिवो बिवो की

अच्छा अच्छा अच्छा

तो यह बताइए क्या डबल कैमरा भी होता है क्या मोबाइल में अच्छा अच्छा

अच्छा यह फ्रंट की जो सामने वाला कैमरा होता है यह कैसा होता है उस नहीं नहीं वह कैसा होता है मतलब जैसे हर जो मोबाइल का अलग अलग होगा ना उसका मेगापिक्सल क्या होता है ठीक ना अच्छा मतलब फिगर मतलब क्लियर आते हैं एकदम तो तो मतलब बीयू बीयू तो मतलब बिवो या सैमसंग दोनों में से कौन बेटर हो सकता है या दोनों बेटर है क्या

अच्छा अच्छा जी

अच्छा यह ब्रांड लेकिन सैमसंग तो एक ब्रांड है बिवो उस तरह का ब्रांड है ठीक ठाक जैसे कि अच्छा चलिए ठीक है तो बिवो ही पर फोकस करते हैं ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ओके ओके